राजस्थान में शिक्षा अनुसंधान और नवाचार पर अपर्याप्त ध्यान देने की समस्या इस पर नवाचार में अपर्याप्त ध्यान देने से बेरोजगार यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि युवाओं को नवाचार प्राप्त न होने से वहाँ यहाँ की जनता को पूछने देखने को नई चीज़ नया कुछ समान देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि हम कह सकते हैं कि वहाँ यहाँ पर लोग कुछ नया नहीं कर पाएंगे इनोवेशन नहीं हो पाएगा नए अविष्कार में कमी आजाएगी इससे वो हमारे समाज में कुछ एक नया संदेश भी नहीं दे पाएंगे इसलिए अनुसंधान कार्य सभी के लिए ज़रूरी है करना क्योंकि यहाँ के लोग नवाचार ये हमें आगे बढ़ाते हैं ये सभी चीज़ें हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं तो हमें नवाचार अनुसंधान इनको गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन्हें आगे बढ़ाएँ ताकि युवा इसको देख के कुछ सीखें और आगे बढ़ें हमें हमारे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएँ ताकि इंडिया अपना आगे नाम कमा सकें